हैलो उबर ऑटो सर्विस मां मंगल तीथ खां उभराट ताईं उबर ऑटो बुक कराई हुई हुन में पहिरयों मूंखे सौ टे रूपिया कुछ पंजवीह पैसा ॾेखारे पयो हाणे हुते पोहचण खां पोइ हूअ मूंखां टे साढा टे सौ रूपिया घुरे थो मूंखे उबर ऑटो सर्विस सैंटर में हुन जी कंपलेंट करिणी आहे त छा ई ई छो मूंखां वधीक पेसा घुरे थो